کووڈ نائنٹین کے وجہ سے ہمارے اسکول کالج مدرسے سبھی بند ہو گئے تھے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے چاہے وہ مدارسوں میں پڑھنے والے ہوں چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیوں پڑھنے والے ہو یہ سب کے سب اسکول نہ جانے کی وجہ سے ان کی جو ریزلٹ تھا وہ بہت گھٹ چکا تھا ان کا اسٹڈی لیول بہت کم ہو چکا تھا اور وہ اسکول نہیں جا سکے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے تو ان کی اسٹڈی میں بہت رڈیوزڈ ہوا ان کی نالج بہت رڈیوز ہوئی اور اس کو لے کر تمام غریب غرباء پریشان ہوئے ان کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے ان کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور یہاں تک کہ جو کاروبار لوگوں کے جمع ہوئے تھے دکانیں وغیرہ ان سب کے سب کا لیول گھٹ چکا تھا اور ان کی آمدنی نہیں ہو پا رہی تھی سبزی بیچنے والے پریسان تھے کیونکہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو کچھ کچھ سیل آؤٹ نہیں کر پا رہے تھے تو ان کو روزگار نہیں مل پا رہا تھا اس کے لیے یو پی کے عوام کو بہت چیلنجز کرنے پڑے تھے کووڈ نائنٹین کے دوران